हैलो हँ हमरा मतलब छठिके बारेमे कुछ पूछनाय रहय हँ हँ मतलब की सभ चढै छै एहिमे क़ोन समान लेनाइ छै नहि पता छै एकर एकर कोना पूजा पाठ होइ छै सेहो पता नहि छै हमरा हँ तऽ आओर समानसभ एकर पूजा पाठक कीसभ लबय परतै हँ एकटा कोनो अखन तऽ कपड़ोसभ लिअ परै छै हँ तऽ आओर सभ जेसभ होइ छै कनि ठीक ढंगसं समझा दिअ नारियलो लिअ परतै हँ

पूरियोसभ बनेबै पूरियो बनेबै

अपनेसॅं सीख लेबै अपनेसॅं पीस लेबै ठीक छै तब अब अगर राखै छी